मिगी अपने देश दी राजनीति दे बारै इ'न्ना पता ते हैनी ऐ पर चलो जो बी पता है इ'न्ना हारा गै ऐ के मोदी होर बड़ा शैल कम्म करा दे न ते मीं उं'दा कम्म बी बड़ा शैल लगदा ते अगर उं'दे कन्नै मीं मिलने दा मौका थ्होएआ ते में उं'दे कन्नै इ'यै गल्ल करङ के अग्गे बी शैल कम्म करदे रवेओ शैल शैल स्कीमां बनाओ शैल कम्म करो